हा अॻे साल मां ऐं मुंहिंजे दोस्तार गणेश चतुर्थीअ लाइ हिकु गणेश भॻवान जी मूर्ती ठाही हुई हुन में असांखे चङी मुश्किलातुनि जो सामनो करणो पियो हुओ असां इहा मुर्ती पहिरीं दफ़ो ठाही हुई हुन लाइ असां चीकी मिटी वठी आया हुआसीं हुन में पाणी विझी हुनखे पोची ठाही हुई हुनखां पोइ यूट्यूब ता हिकु विडियो ॾिसी करे असांखे मूर्ती कीअं ठाहिणी हुनजी समुझ पेई हुन मुर्तीअ खे ठाहिण में असांखे चङी मुश्किली पेई हुई अने हूअ मूर्ती असां ठाहिण जी चालू कईं पहिरीं असां मूर्तीअ जा पेर ठाहियासीं पेरनि में चङी डिजाइन करणी पेई हुई पेरनि खां पोइ असां गणपती बापा जो पेटु ऐं धड़ु ठाहियोसीं उहा असांजो खे ठाहे करे उनखां पोइ मेन शइ हुई गणपती बापा जो मुंहुं ठाहिण जी हुन में मुंहुं ठाहिण में चङी मुश्किली पेई कारण के गणपती बापा जो मुंहुं में सूंड चोटे ई कोन पेई हुनखे असां जीअं तीअं करे सूंड चोटाईसीं अने गणपती बापा जी मूर्ती तयार थी हुन में अञा हथनि जो डिजाइन बराबरि कोन पियो लॻे तॾहिं असां हथनि खे वरी थोरो शेप ॾेई करे हथनि जो डिजाइन ठाहियोसीं उन मूर्तीअ मथां असां पोइ कंकूअ जो लेप करे हुनखे लाल कलर जी ठाहिराई हुनजे मथां मुकुट पातोसी अने मुर्तीअ में मथां च चङो श्रींगार कयोसीं हीअ असांजी पहिरीं दफ़ो ठाहियल मुर्ती हुई अने इन इन में असांखे चङी मुश्किलातुनि जो चुनौतियुनि जो सामनो करणो पियो हुओ